नमस्कार मैं सुमित बात कर रहा हूँ जी क्या राजू ढाबे से बात हो रही है जी मैंने शाकाहारी भोजन मंगवाया था लेकिन मुझे मांसाहारी भोजन प्राप्त हुआ है इस लिए आप मांसाहारी भोजन वापस कर लीजिए और जो मैंने राशि का भुगतान किया था वह मुझे राशि वापस कर दीजिए आप का धन्यवाद